जे हम तऽ नहेलहुँ हम धार कुण्डमे नहेलहुँ तऽ उतना नहाकए नहेलहुँ तऽ ओहेन समस्या हइ छै जब बाढ़ि लहरि रहय छै तऽ ओहिठिना उलझनमे फँसयके चांस हइ छै तऽ झाड़ पकड़ि लेलहुँ डुबयके चांस मे ई कए लेलहुँ ई करिके नहाय धोय कऽ निकललहुँ तऽ ओतऽ बाहर राहतके रहय छै तऽ ओहिठिना लहर आबय छै जब उ लहरमे छै नहाबऽ पड़य छै तऽ ओइमे तऽ रेतीके तऽ बहुत डर रहय छै तऽ डर होइ छै तऽ लोग जान बचबय खातिर तऽ समुन्द्रमे जाइ छै नहबय लए जान बचबय खातिर तऽ बगल अगल रहय कतराके झाड़ रहय छै ओकरा पकड़ि लेलहुँ पकड़िके अपन जान बचि जाइ छै ओइमे जान बचि जाइ छै समस्या कऽ हल ओहिमे भए जाइ छै तऽ निकलि गेलहुँ अहि सबके ने सब लए आदमी जे जाइ छै नहबय लए तऽ कोइ ओकरा पकड़लक ओकरा ठेललक कोइ ओने कऽ ठेलकऽ देलक नहाय धोयके सब निकलि जाइ छै निकलि जाइ छै तऽ सब आओर जे डुबि डुबल जाइ छै तऽ आब ओकरा जे सङ्गमे छै तऽ ओकरा निकालतय ने आओर उपर करिकऽ ओकरा अपन रस्सी फेक कऽ ओकरा घीच लौ घीचके जे ओइमे से हइ छै तऽ निकालिके राखलहुँ नहायके धुवैके सभ अपन स्नान पाती करिकऽ निकलि जाइ छै एहि प्रकारके हइ छै नहाबयमे इएहे हइ छै समुद्र लहर आबय छै ओइमे कहलक जाइ छियै नहाबय लए तऽ समुद्रमे तऽ ओ लहरमे तऽ लोग थमतय तऽ रेतीमे तऽ भागिये जाइ छै ने भागिके आबय छै तऽ लोग केओ ककरो जानकारी रहय छै तऽ ओ हेलकऽ निकलि जाइ छै आओर जकर जानकारी नहि छै तऽ ओ डुबि जाइ छै एहि प्रकारके उएहे सभ होइ छै कए मिनट आओर अइसँ हइ छै नहाय धुवैके तब अपन निकलल बड़ राहत हइ छै कोइ डुबि जाइ छै कोइ उगि जाइ छै हाँ ककरो साँस रुकि जाइ छै कोइ पानि पी लै छै पानि पिलकय ओकरा निकालय छै तऽ ओकरा पेट दाबय छै तऽ पानि उगलय छै उफरय छै तऽ उ कनिटा होशमे आबय छै आओर जे नहि डुबय डुबि जाइ छै आओर जकरा हेलय आबय छै हेलय छै आओर जकरा नहि छै हेलयके अवस्था तऽ ओ डुबिये ने जेतय तऽ ओकरा निकालय जेतय ओकरा पेट छै पेटमे के अपन पानि पी लै छै पानि पी लै छै तऽ उ फुलि जाइ छै आओर फुलि जाइ छै तऽ ओकरा छै प्रकार कहय छै ने सभ अहि प्रकारके नहा धुआके आइ डुबकी लगबय छै तऽ इएहे हइ छै भरि रातिमे इएहने होइ छै पानि वर्षाके मे मौसममे नहबय छै लोक बाल बच्चा नहबय लए जाइ छै सभ ओइमे गिरे पड़य छै आओर नहि तऽ बन्हय छै तऽ सभकिछु हइ छै